ہلو جی کیا میری بات سویگی سے ہو رہی ہے سر میں نے ابھی ایک آڈر کیا تھا روسٹڈ چکن ہے چکن بریانی ہے قورمہ ہے مٹن قورمہ اور دس کلچے ہیں روٹیاں ہیں نان اور آپ کوپلیمنٹری میں سلاد تو رکھتے ہی ہیں سر لیکن آج کیا ہے کہ میں جس لوکیشن پہ اپنا کھانا منگاتی ہوں اس لوکیشن پر نہ منگاتے ہوئے میں لوکیشن میری چینج ہوئی ہے تو میں آپ کو اپنی لوکیشن میسج کر دیتی ہوں اور کھانا جو ہے سر مجھے معلوم ہے آپ کی پیکنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ کی کوالٹی بھی اچھی ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار آپ ہی آپ ہی کے پاس آڈر کرتے ہیں لیکن سر آج تھوڑا سا نا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا چیز کا کہ کھانا تازہ اور تھوڑا گرم ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کچھ اسپیشل ہے تو پلیز میٹھے میں اسے بھی ایڈ کر دیجیے گا اور بل آپ مجھے بتا دیجیے میں پے کر دوں گی آن لائن پے کر دوں گی میں آپ کو تھینک یو